ہیلو کیا سب وہی ہو کیا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو کیا کیا کپڑے ہیں اچھا اچھا نہیں مردانہ پاجامہ بھی ہیں مردانہ پاجامے ہیں اچھا اچھا کبھی کبھی میں پہن لیتی ہوں مردانہ پاجامہ ہاں ہاں یہ بات یہ بات تو بہت ہاں ہاں ہو بڑھیا والا اور مردانہ بھی اچھا ہو اچھا اچھا اچھا

ہاں ہاں ہاں اور لائی ہوںبھیج دیں رامپو سے میرے کوٹ ولان کے پتے پر ہاں اچھا اچھا ہاں ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آن لائن بھیج د ینا اور کون اور کون کون سی اور اچھا ہاں تم آتی تولے کے آنا اور اچھا کاٹن بھی ہے ریشمی بھی ہیں اچھا اچھا اچھا پاکستانی سوٹ ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں یہ یہ بات ٹھیک رہے گی ہاں فوٹو سے پہچان لوں گے ہاں پارٹی ویئر ہیں پھر تو بہت اچھا لگے گا وہ ہاں ہاں ہاں اس میں کچھ چیز پڑی ہے ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں یہ تو ہاں گڑیا کو بتا دوں گی تو تم سیل کر رہی ہو اچھا اچھا اچھا ہاں تو پھر ٹائم آ ہاں مجھے بھیج دینا ہاں ٹھیک ہے اوکے اچھا اللہ حافظ